बिहारमे ओना तऽ कोनो एकोटा विज्ञान आ प्रौद्योगिक क्षेत्रमे किछु विशेष रिसर्च सेन्टर नहि अइ अध्ययन आ शोधके जगह नहि छै लेकिन एहिठामके जे मुख्य रोजगार छै या मुख्य जे एकर अर्थव्यवस्थाके सम्हारने छै ओ कृषि छिए तऽ कृषिके जे इन्स्टीट्यूट छै पूसा छै या अगवानपुर छै या आओर भी जे किछु भी छै ओ बढ़िआँ काज कऽ रहल अछि लेकिन एहिमे जे मखाना एखन एलैए ओहिओमे किछु रिसर्च सेन्टर छै तऽ ओहो किछु बढ़िआँ काज कऽ रहल छै एकर वावजूद हम अगर मक्काके उत्पादन कऽ रहल छी ऑल ओवर इण्डियामे सातम पोजीशन छै मिथिलाके कोशी क्षेत्रके मक्का उत्पादनमे तऽ ओ मक्का उत्पादनके जे यूटिलाइजेशन हेतै जेना एथनॉलके अगर कम्पनी बैस रहल अछि या मक्कासँ आओर अदर अदर किछु अगर बनि सकैए ओहिपर रिसर्च सेन्टर हेबाक चाही ताकि किसानोके किछु फायदा हेतै आ एहिठामसँ पलायनके जे मुख्य समस्या छै बिहारीके सेहो खतम हेतै एहि दिशामे सरकारके पहल करबाक जरूरत छै हम रिसर्च करी पुरनका नवका जेना अखन आन्ध्रा जे छै से छोट छोट पोखरि खुनाकऽ टेक्निकके हिसाबसँ ओ मछली उत्पादनमे देसमे सभसँ आगू बढ़ि गेल लेकिन बिहारके माटि पानि मछली उत्पादनमे सबसँ बेहतर मानल जाइत अछि तकर वावजूद हम ओइमे तकनीकके उपयोग नहि कऽ रहल छी विज्ञानके उपयोग नहि कऽ रहल छी तेँ हम मछली उत्पादनमे पछड़ि रहल छी एहि सभ चीजपर सरकारके नीतिगत बेबस्था देबाक चाही हमरा खियालसँ